जय झूलेलाल मां ज़िंदगीअ में इहो सबक़ु सिखियो आहे त कॾहिं बि कंहिंखे बि हिमथ न हारणु खपे छो चवंदा आहिनि न हिमथ ऐं मर्द ऐं मदद ऐं ख़ुदा कॾहिं बि काई बि केतिरी बि तकलीफ़ हुजे जीवन में ज़िंदगीअ में त माण्हूअ खे हिमथ न हारणु खपे अगरि जेको हिमथ सां कमु वठंदो आहे पंहिंजे महिनत कंदो आहे न त हू पार लंगी पवंदो आहे मूं खे धंधे में जामु नुक़सानु थियो हो ॾाढी तकलीफ़ु हुई पर तंहिं हूंदे बि मां हिमथ न हारी ऐं मां कमु कंदो रहियुमि मूंखे ख़बरु हुई की भई अॼु न सुभाणे हीअ मुंहिंजी महिनत सफली थींदी इहा जेका मां हिमथ रखी वेठो अहियां इहा मूंखे कमु ईंदी ऐं मां जामु महिनत खां पोइ थोरो टाइम लॻो पर हूअ सफली थी अॼु मां वरी वापसि पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहियां उहे सभु तकलीफ़ूं दूर थी वियूं इहो सभु आहिनि मुंहिंजी हिमथ करे थियो हिमथ माण्हू रखंदो आहे त भॻवानु बि साथ ॾींदो आहे उनजे करे माण्हूअ खे कहिड़ी बि परिस्थिति काई बि तकलीफ़ु अचे कहिड़ी बि सिच्वेशन में हुजे उनखे हिमथ न हारणु खपे ऐं पंहिंजो पंहिंजी महिनत कंदो रहे